हँ हँ हेलो हम शोभाजी

गाममे खेती नओ बजे गेलहुँ तऽ खेत पर विरार उखरालहुँ दश आटी एक बोरा कहैत छै दश आटी कऽ ओकर बाद कादोमे रोपलहुँ रोपलहुँ तऽ एक सए बीस रुपैआ देलक ओ आठ घण्टा रोपबै एक सए बीस रुपैआमे आठ घण्टा कादोमेसंँ निकलैयो नहि दै छै गृहस्थ अहिना होइत छै पाँच बजल तब सूची देलक खेनाइ खेनाइमे देलक रोटी सब्ज़ी नून मरचाइ अचार ई सभ चीज़ देलक आठ घण्टा रोपेलक आठ घण्टा रोपबैके बाद एक सए बीस रुपैआ देलक घर पे आबिके एक सए बीस रुपैआ ओपारलहुँ अभी रोपनी छियै मूँग तऽ खतम भेलै मूँग साग तोड़ैत रहियै आब मूँग खतम भए गेलै अभियो जैतियै रोपय लऽ तऽ हैयाँ एलियै चाय पीकऽ दिक़्क़त नहि होइत छै टाङ्ग पैरके खाय जाइत छै की करबै गरीब लोक छियै तऽ फेन रोपबै नहि तऽ बैठिके की करबै लकवा लागि गेल जोंक लागल बुख़ार लागल सापोंके डर होइत रहैत छै भरि ठेहुन रहैत छै ने थाल ओहिमे रहैत छियै पाँच मिनट लग्गी रहत गिरबैके लिए पाँच मिनटके बाद रौद उगत पानि पड़ैत की पथल गिरै पत्त्थल गिरै तब तऽ छुट्टी दैए ने दय छै आ तरका तरकल तऽओहिमे रोप गरीब लोक छियै तऽ की करबै इएह ने खेती बारी होइत छै हँ आठ घण्टा नओ बजे जाइत छियै तऽ छओ बजे छओ बजि जाइत छै पाँच बजेके छुट्टी दै छै छओ बजि जाइत छै आबैमे हँ भरि दिन इएह एक सए बीस रुपैआ देलक अहिना ई सभ होइते छै चालू अहिना होइत छै गाममे एक दिनमे नहि जाइ गरे रहल ततेक कट्ठा जेना दश गरे छियै तऽ दश कट्ठा खेत रोपल गेल भरि दिनमे रोप भेलै ने मेहनतवला चीज भेलै तऽ कमे एक गरे एक कट्ठा रोपैत छै जादा नहि बिहारमे एक बीतसंँ रोप होइत छै हमरा आरके पञ्जाबीमे होइत छै एक हाथ जादा लोक रोपलक आ गाँव शहरमे भेल एक बीत पर तऽ एक आदमी एक कट्ठा एक कट्ठा समझैत छियै हँ एक कट्ठा रोपलक की गे हँ तऽ लॉटमे ने यौ असगर धान रोपैत छै पानि झारमे दश गरे पाँच गरे जेकरा जेहन खेती रहल तहन ओ जन आयल करै लऽ जे दश गरे जाइए कि पाँच गरे जाइए कि छओ गरे जाइए तऽ लॉटमे गेल लॉटमे रहलहुँ दशगो हापी उखारलुँ दू गो एगो बेसिए लै लेलहुँ आ नहि बेसी लऽ जे फेन कमतै तऽ फेन दौड़िके आबऽ पड़ैत छै ओहि कादोमेसँ फेन साँझ फेन आबऽ पड़तै उखारै लऽ एहिसँ बढ़िआँ एगो दूगो बेसी बढ़ाके उखारि लेलहुँ हँ इएह रहैत छै आओर की कहब इएह काम करैत छियै